हेल' सोरमोनलाय अ सोरमोनलाय अ नोंनाव गाइखेर मोनगौमोन नामा अ मोसौनि गाइखेरफोर अ बर्थमान आंनो गाइखेर एसे बुरजायैनो नांगौमोन साननैसोनि गेजेरावनो आंनो बिस पन्द्र' लिटारसो नांगोन मानो होमब्ला अ आंहा मोनसे प्रग्राम दङ नालाय बेयाव आङो बेयाव बाहायनो गोनां जादों बेखायनो गाइखेरखो नांगौ जादों आरो आंनो औ औ

आंनो बे साननैसोनि गेजेराव आं खबर हरगोन नाथाय गाइखेरा मोजां जानांगोन दै औ औ औ औ माने अ आं गाइखेर मोजां नङाब्ला आंबो आरो माखासे फैसाफोर होनायफ्रावहा असुबिदा जागोन ओंखायनो नोङो माबाखो गाइखेरखो मोजाङै आंनो हरनो नाजादो आं नोंनो खबर होगोन ओमफाय औ औ जागोन जागोन जागोन नाथाय आं हाबानि समायथ' आं फैसाखो माखासे आं सिक्सटि सेभेन्टि पार्सेन्टसो होनाय होनाय जागोन ओमफ्राय माखासेखौ आं हाबा बायब्लानो थार्टि पार्सेन्टखौ हरनाय जागोन बेखौ मानिगोन ना मानियाथाय नोंथाङा औ औ औ औ औ दे आं नाजागोन बे सबआङो जिखुनु हाबा बायब्लानो सप्तासेनि गेजेरावनो नोंथांनो हरनाय जागोन बेखायनो नोङो आंनो बे साननैसोनि गेजेराव माबादो आं थारिखखो नोंनो खोन्थाहरनोसै आं सेभेन्टि पार्सेन्टखौ हरग्रोनाय जासिगोन ओमफ्राय थार्टि पार्सेन्टखो आं हाबा बायनाय लोगो लोगोनो हरनोसै दे आं खोन्था हरगोन दे दे होमब्ला दे औ